हमारे क्षेत्र में बहुत सी प्रसिद्ध इस्कूले हैं जैसे सेंटल मैरिज जी आई सी डी एल जे आर्कन्या श्रीलोक और बियानी विंध्यवासिनी यह सब कॉलेज हैं यहाँ पर पढ़ाई की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है यहाँ पर शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है और यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे यू पी एस सी बोर्ड यू पी बोर्ड यह सब पढ़ते हैं सेंट मैरेज स्कूल जैसे हो गया यहाँ पर यू पी एस सी बोर्ड ज़्यादातर पढ़ते हैं और यू पी बोर्ड के बच्चे भी काफ़ी अच्छे कॉलेजों में या अच्छी क्वालिटी में पढ़ते हैं और यहाँ की इस्कूल की जो मात्राएँ है वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और यहाँ पर शिक्षा को बहुत मत बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज भी उपलब्ध है एंड बॉयज़ कॉलेज भी उपलब्ध है यहाँ पर हमारे अशोक सम्राट स्कूलों के जैसे इसमें बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है और बिनानी कॉलेज एवस में यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे लोग या शिक्षा के गढ़ होते हैं और शिक्षक भी हैं अच्छे से पढ़ाते हैं हमको यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए हम भी यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं